इअं त जूनागढ़ ज़िले में सभई खाइण जी वस्तू सुठी मिलंदी आहिनि पर हितां जी इलाही वस्तू अहिड़ी आहिनि की जे इलाही सुठी मिलंदी आहिनि जीअं की हाणे गिरनार जो कावो तंदूरी मटका चांहि हितां जा गाठियां जलेबी राति जो ओरोने रोटलो हीअ वस्तू इलाही सुठी मिलंदी आहिनि कावो जीअं आहे उहो सियारे में वधारे उपयोगु कंदा आहियूं उन में पाण खे सर्दी या बुख़ार हुजे त पोइ पाण कावो पी था सघूं कावो ठाहिण लाइ हिकिड़ो मसाल्हो ईंदो आहे